कच्छ जिले में ॾाढा ई स्कूल आहिनि स्कूल आहिनि कॉलेज आहिनि हिक कॉलेज आदिपुर में मूंखे आहे उहो उनजो नालो तोलानी कॉलेज आहे तोलानी कॉलेज में आर्ट्स कॉलेज आहे कॉमर्स कॉलेज आहे साइंस जो कॉलेज आहे इ ईंअ घणेई ही किस्मनि जा कॉलेज आहिनि हिक कॉलेज में ही आहिनि ऐं हिते जा स्कूल ॾाढा ई सुठा आहिनि जीअं त सेंजीवस स्कूल हिते फ़ीस थोड़ी वधीक वठी वेंदी आहे पर ॿारन खे पढ़ाई बि सुठे नमुने कराई वेंदी आहे हिते जा विषय अलॻि अलॻि आहिनि हिंदी बि आहे उनमें सिंधी बि आहे गुजराती आहे इंग्लिश बि आहे इहे चारि भाषाऊं हिते आदिपुर गांधी धाम में पढ़ाई वेंदियूं आहिनि स्कूलनि में